हिकरो ॿियो धर्मु जेको मूंखे घणो ई आकर्षित कंदो आहे उहो आहे सिख धर्मु सिख धर्म में हिकड़ी सुठी शिक्षा मिलंदी आहे की उहे नियमित रूप सां गुरूद्वारे बि वेंदा आहिनि हुते पाठ कंदा आहिनि ऐं घर में बि उहे सुखमणी जो पाठ या कोई बि अहिड़ो पाठ कंदा आहिनि जीअं की हुन जी पंहिंजी घर जी शांती लाइ ऐं शेवा जा घणेई कम कंदा आहिनि हर गुरूद्वारे में तव्हां ॾिसंदो घणेई घणेई गुरूद्वारा अहिड़ा आहिनि जिते लंगरु हलंदो आहे हमेशह लंगरु जिते बि कोई बि ईंदो आहे पोइ हुन खे उहे उहे ज़रूरु खाधो खाराईंदा आहिनि लंगरु ॾींदा आहिनि ऐं कॾहिं तव्हां कंहिं बि गुरूद्वारे में हिकु बार वेंदो त हुते इहा काने की कोई तव्हांखे कुझु ॾियणो आहे या कोई कम्पलशन आहे की तव्हां कुझु की हुते चढ़ावो चढ़ाइणो आहे उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे अगरि कर्म कयो था त ठीकु आहे न कयो त तॾहिं बि ठीकु आहे